हलो क्या मेरी बात महेंद्र जी से हो रही है सर कुछ देर पेहले मैंने एम पी नगर जाने के लिए कैब बुक किया था क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कहाँ हैं और कब तक आएंगे जी मैं यहीं छोला मंदिर के सामने ही खड़ा हूँ जी तो मैं जान सकता हूँ के आप कोई दिक्कत में हैं या फिर कोई परेशानी है जहाँ जिससे आपको यहाँ आने में देरी लग रही है आप ठीक है ना

मैं यहीं छोला मंदिर के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ एम पी नगर में जोन टू में मनोहर डेरी के पास मुझे जाना है

आप कितनी देर में आएंगे आप मुझे एग्जैक्ट बता दीजिए जी ठीक है आप आ जाइए